मैम मुझे रेस्टोरेंट से बात कर रहे हो आप मैम मुझे ऑर्डर देना था मैम मुझे पराठे में वेरायटी बता सकते हैं आप क्या क्या वेरायटी है आपके पास हाँ मैम मुझे आप आलू का पराठा चाहिए और तीखा वाला चाहिए मोमोज एक ऑमलेट चाहिए था और एक मटन ग्रेवी चाहिए थी मैम थिक वाली चाहिए थी तो इसका रेट क्या क्या है आलू पराठे का

जी तो मुझे पाँच पराठे कर दीजिए और दो आमलेट कर दीजिए और तीन प्लेट मटन ग्रेवी कर दीजिए आप हाँ मैम पार्सल कर दीजिए या जैस ठीक है पार्सल करवा दीजिए आप जी डिलीवरी चार्ज लगेगा आपको जी तो मैम और इसमें और क्या क्या वेरायटी रखते हो आप मेन्यू क्या है आपके पास तो तब तब भी आप मेन्यू में बता दीजिए मेन मेन मेन्यू क्या है आपके जी जी जी जी काजू करी मिलेगी वह कैसे रेट दिया तो वह कैसे रुपये प्लेट दिया जी आप डिलीवरी करवा दीजिए तो मैं पेमेंट कर देती हूँ जी आप करवा दीजिए डिलीवरी मैं आपका पे कर देती हूँ जी